आंहा सासे बिनानाव आरो सासे फंबाय दङ ओमफ्राय जोंनि गेजेराव जोबोत गोरोबनायानो दङ आरो फारागथिबो दङ जेरावहाय जोङो मोखाङाव नायनायाव जोंना हाय रावबो मिलाया ओमफ्राय बिदिनो मोजाङानो ओमफ्राय बिदिनो जोंहा गोरोबलायनाय दं आरो